स्कूल के बाद शाम को ट्यूशन या प्राइवेट का क्लास यह एक कलचर बन चुका है पहले ये होता था कि कमज़ोर विद्यार्थी ट्यूशन या प्राइवेट क्लास जाना चाहते थे लेकिन आजकल तो जो पढ़ने में अच्छा है वो भी ट्यूशन जाएगा या प्राइवेट क्लास जाएगा ये मतलब फ़ैशन में आ गया है और टीचर्स भी जो उनका दर्जा है गुरु का उसको खतम करते हुए पैसे कमाने की होड़ में ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाते हैं वह अपनी संस्था जहाँ वे काम करते हैं वहाँ पढ़ाते नहीं हैं जिससे कई बार मजबूरी में भी छात्रों को ट्यूशन जाना होता है ऐसे हमारे विचार हैं